जोङो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ ओम न'नि बिमाफोरनिफ्रायनो सोलोंदों बा बिबैमोननिफ्रय सोलोंदों संनाय खावनाया मारै बेखौ नायनानै लाग्रोदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो साहाफोरखौ फुदुंग्रोदों साहानिफ्राय ओंखाम ओंखाम संबोदों ओंखामनिफ्राय ओमफ्राय ओंख्रिफोरखौ सोलोंलांनाय जादों ओम गोरलै गोरलै ओम ओंख्रि जेनेबा लाफा लाइ बेफोरथ' रुनानैबो जाजाग्रा मैगं बेखौ जोङो संग्रोबोनाय जादों ओमफ्राय बेनिफ्राय उनाव एसे देरबा ओ थाव सेरनाय मानाय सोलोंदों बेनिफ्राय उनाव ओंख्रि मोजां मोजां ना बेदरखौबो संनो रोंलांदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दासिम रोंबोनानै दङ ओमफ्राय दाथ' मोजाङैनो संनो हाजोबबाय ओमफ्राय ना बेदर फोरखौ गासिखौबो हाजोबबाय दा जोङो बेखौ टि भि फोराव नायनाय जायाखै जोङो आइ आबैफोरनि सोलोंबोदों आरो गासिबो